ہیلو السلام علیکم راشد قمر بول رہے ہیں کیا آپ سیمانچل ٹریول ایجنسی سے کیا مجھے گاڑی مل سکتی ہے سیمانچل میں گھومنے آیا ہوں مجھے اسکارپی چاہیے اسکارپی چاہیے میں یہاں گھو گھومنے آیا ہوں پٹنہ سے کتنا کرایہ ہے بہت زیادہ ہے دو دو ہزار روپے کچھ کم کچھ کم ہوسکتا ہے مجھے جلال گڑھ کا قلعہ گھومنا ہے اور کچھ مشہور جگہیں جیسے کون کون سی ہیں مکی مسجد اور مسجدِ رضوان اوہ اور کیا سب ہے اور کون کون سی جگہ ہے گھومنے کے

اچھا کتنا خرچ آئے گا سب کا کتنا خرچ آئے گا سب کا پچیس سو اوہ کچھ کم کچھ کم ہو پائے گا اچھا کم ہوجائے گا جی جی تب پھر ٹائم کب تک بنانا ہے کب تک آپ مجھے اوہ اچھا ہے دن ٹھیک ہے میں آپ کے آفس میں آئیں گے تب وہاں پہ بات کریں گے ٹھیک ہے السلام علیکم